मेरी क्षेत्र में एक जगह है फूलबाग जहाँ पर चिड़िया घर है वहाँ पर बहुत ही सारे जानवर हैं लोग दूर दूर से उन्हें देखने आते हैं वहाँ पर जैसे की अ शेर है चीता है बंदर है अ मगरमच्छ है ये सारे जानवर हैं और भी काफी जानवर हैं काफी प्रकार की चिड़ियाँ हैं काफी प्रकार के तोते हैं मतलब की सारे जानवर आपको वहाँ पर मिलेंगे चिड़िया घर में और वहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है उसमें गार्डन भी हैं और हिरण भी है मतलब काफी चीज़े हैं अजगर है मतलब हर चीज आपको वहाँ पर मिल जाएगी बहुत ही अच्छी जगह है एक बार घूमें वहाँ पर देखें